आं जुनारफोरखौ हाथायनिफ्राय बाइयो एखम्बा मोजां मोनोबा सोरनिबा न'आव दङ'बा बेनि बेखौनो मोजां मोन मोजां होन्नानै आङो बेखौनो बाइयो जुनारखौ आङो मासेयाव बाइयो जेन'बा अमा अमाया मासेयाव थिन हाजार बा आराइ हाजार बिनि बिसिबांनि बायनाय जायो आरो बेनिफ्राय बेनिफ्राय बेनिफ्राय आङो अमाखौ आङो जेन'बा गोरलैनिफ्राय फेदेरै फेदेरै सात मास आट मास एखमबा न बोसोरसे सिमहालागै दोन्नाय जायो बोसोरसेसिम दोनोबा आं एखम्बा सल्ल' हाजार आटार' हाजार बिसिबांनि फान्नानै आङो रांखौ आरजिनाय जायो आरो बेनिफ्राय आङो दाउ जेन'बा दाउ खासि लायो दाउ देसि लायो बेफोरखौ आङो फानोब्ला मासेयाव दाउ खासिया जेन'बा सेरसेयाव पास्स' स सयस' खरि जायो बिनिफ्राय दाउ दिसिया बिदिनो सारिस' केजि आरो बिदिनो गोदानानै फानोब्ला बिदिनो देरस' थाखा पुवा बेबादिनि फान्नाय जायो आरो अमाखौ आङो एखमब्ला न'आवनो माबाफोर खामानि जायोबा न'आवनो बुथारनानै बेयावनो खामानियावहाय आङो बुथारनानै बे खामानियावनो आङो बाहायो बेवहायनो आङो जेन'बा आलासि फैनाय मानाय एखम्बा सोरबा हाबा जानाय बेफ्रावहाय बुथारनानै जायो आरो फानोबा बिदिनो एखम्बा आङो गथायै हरोबा सल्ल' हाजार बा आटा'र हाजार मोनो आरो आङो एखम्ब्ला गथायै हराबा एखम्बा न'आवनो सिथारनोसै होन्नानैहाय फाइखारि लेंहरनानैहाय फाइखारि लाफानानै बेबायदिनो आङो न'आव सिथारनानै फानो बेबादिनो न'आव सिथारनानै फानोबा फाइखारिनो जा हरनांगौ हाजिरा हरनानै फाइखारिया अमा मासे आटार' हाजार बा सल्ल' हाजारनि अमा सिथारनाय नि होयोबा फाइखारिया बिदिनोहाय गावनि हाजिराखौहाय सानै बा साथाम फैयोबा फिसोरो बार'स' बा पन्द्र'स' लाङो आरो आरो आङो बिनि बाद बाखिखौ आंहा मोनो आरो गथायै हरोबा बिबादिनो पन्द्र' हाजार आटार' हाजार बिसिबांनि फान्नाय जायो आरो आङो आंनि माबानाया दाउ अमा फान्नानै आरजिनाया आङो जेन'बा अमाखौथ बोसोराव फानो आरो दाउला खासि दोनोबा दावला खासिखौबो बिदिनो बोसोराव फान्नाय जायो आरो ओरैनो दाउ लकेल बाथ' आङो ओरैनो जेन'बा एसे फिसा आदा केजि जानाय सेरसे जानाय बेफोरबादियावनो फान्नानै एसे दाउ लकेलखौ न'आव थाब थाबसिन फान्नानै बिदिनो रांखौ आरजिनो हायो आरो बेनो